बिजली बिजली बड़ी खतरनाक चीज ऐ डेंजर इदे बड़े सारे ना सारे कोला पैह्ले अगर कोई बच्चा एह्दे कोल आस पास जंदा ऐ जा नंगी तारे गी हत्थ लांदा ऐ ते उस्सी बड़े जैदा करंट लग्गी सकदा बचारा उस्सी जान गी बड़ा खतरा ऐ फिर कोई बड्डा बंदा वी गलती कन्नै वी हत्थ लाई ओड़दा ते ओह्दी जान गी इदा खतरा ऐ ते रेई गल्ल सिर्फ इंसान नेईं जानबर वी बचारें गी बड़ा जैदा खतरा ऐ इस बिजली कोला ते जेह्ड़े सम रीजन इस्सी अवायड करने दे सारे कोला पैह्ले जेह्ड़ियां एह्दियां तारां न ओह् सारियां ढक्की दियां रौह्न हून फिर ओह्दे बाद हर इक बच्चे गी समझाया जाए सारे बड्डे गी समजाया जाए कि बिजली खतरनाक चीज ऐ जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग लोक बिच नेईं ते और और ते जानबरें दा वी घ्यान रक्खी जाए